हूँ प्रणाम केहन छी अहाँ हँ हँ हँ आउ देखिऔ बहुत बढ़िआँ छै बढ़िआँ व्यवस्था छै एतऽ ए सी छै अहाँकेँ हँ हँ बहुत बढ़िआँ व्यवस्था छै एतऽ ए सी छै लागल अहाँकेँ सभ प्रकारके अहाँकेँ फेसिलिटी भेटत अहाँकेँ जे भी चाही हर ओतऽ सुविधा भेटत अहाँ आबि कऽ देखिऔ आओर ओ तऽ कहिआ आबि रहल छी अहाँ हँ अप्रिल तक हँ पैसा अहाँ आउ ने पैसा कऽ भऽ जयतै अहाँ तऽ अपन आदमी छियै ने तहन भऽ जै अहाँ गेस्ट छियै तऽ हमर तऽ फर्ज बनैत छै ने से अहाँकेँ सेवा दी हँ हँ हँ आउ अहाँकेँ लागि जायत रेन्ट पचीस सए रुपआ लागि जायत पचीस सए पचीस सए भऽ जयतै कम अहाँ अबियौ तऽ अहाँ देखिऔ एतऽके फेसिलिटी ओहिके बाद ने बहुत बढ़िआँ फेसिलिटी छै अहाँकेँ सभ प्रकारके नहि नहि तऽ सबुतक बात नहि छै एतऽ कऽ किछु अलग व्यवस्था छै अहाँ आबिके देखिऔ अहाँकेँ बहुत नीक लागत अहाँकेँ मतलब बहुत कम्फर्टेबल होयब अहाँ एतऽ आबि कऽ देखिऔ हँ हँ हँ हँ हँ हँ अहाँ हँ हँ हँ हँ हँ अहाँ आबि आबि कऽ देखिऔ हूँ हँ एक हफ्ताके लेल भऽ जायत अहाँ पैसाके लिए टेंशन नहि लिअ अहाँ कि अहाँके जे सुविधा होयत हम भऽ जायत हम कऽ देबै अहाँ आउ रहु हूँ हूँ टाइम पे सभकिछु भेटत अहाँकेँ खानापीनाके व्यवस्था भी बहुत बढ़िआँ छै अहाँ आबिके देखियौ आओर एहन सन हँ हँ हँ हँ अहाँ जे खाय चाहैत छी अहाँकेँ भेट जायत

हँ हँ हँ अहाँ टेंशन नहि लिअ अहाँकेँ अहाँकेँ जेभी पसन्द अइ हम अहाँकेँ ख्याल राखब अहाँ तऽ अपन आदमी छियै ने आउ अहाँ हूँ हूँ ठीक छै